आं मिन्थिनाय गेलेग्रा सुबुङा देरहानाय माखासे मावफुंनाय मेदेल ट्र्फिफोरनि बायदिसिनाफोरखौ आं मिनथिगौ बेखायनो आङो बेखौ बुंनो सानदों जेब्लानाखि सासे मोनसे गेमा मोनसे गेमा मोनसे ट्रफिया बादायलायै बादायलायै बादायलायनानै जोबथा बादायलायनायसिम थाङो बे समहालागै मोनसे क्लाबजों मोनसे क्लाबजों गेलेनानै बादायलायनायाव गासै बिथांमोनहा ट्र्फिजों लोगोसे प्राइज मानिबो मोननो हायो जेरोखोम जोंनि ओनसोलावबो दतमा ओनसोलावबो बा क'क्राझार ओनसोलावबो बडलेण्ड ग'ल्ड काप दतमा ओनसोलाव दावहारु मुंख्लं ट्र्फि बादायलायनायफोर जायो बेफोर बादायलायनायफोराव जों बादाय लायनायफोराव नुनो मोनो जे जाय जाय टिमफोरा फाइनाल गेलेनानै देरहासात जायो बे बिथां मोनहा ट्रफिजों लोगोसे माखासे बान्थाफोर होफानाय जायो बेखायनो गेलेनाय आयदाफोराव जाय जाय बिथाङा गेलेनानै देरहानायसिम थाङो फाइनालसिम थाङो बिथांमोनहा ट्रफिजों लोगोसे सेमपियनशिपनो माखासे प्राइज मानि हरफानाय जायो लोगोसे जाय फाइनालाव जेननाय टिम बिथांमोननोबो ट्रफिजों लोगोसे रानार्स आप मानि प्राइज बा माबा मोनसे प्राइज हरफानाय जायो लोगोसे बेस्ट बेस्ट प्लेयार आरो बेस्ट स्करार बिथांमोननोबो ट्रफिजों लोगोसे माबा मोनसे अनसुंथाइ हरनाय जायो बेफोरनो जोंनि आंनि मिनथिनायाव गेलेग्राफोरनि मोनसे देरहासातनाय होननानै आं सानो